ہاں ایک سیمسنگ گلیکسی جے سیون موبائل لیا تھا تو اس میں اتنا مطلب فون اچھا نہیں تھا جس طرح سوچ کے کمپنی نے فیچرز وغیرہ دیئے تھے کہ ایسا ہے یہ کام کرے گا وہ کام کرے گا سب سے بڑی اندر اس میں پرابلم کافی ہیٹ اپ ہوتا تھا ایسے ہی فون میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو وہ ایک دم سے مطلب دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کی بیٹری ایک تو ڈرین ہوتی تھی اور کافی جیب میں رکھے رکھے ہیٹ اپ شروع ہو جایا کرتا تھا گرم ہونے لگتا تھا اور پھر بیٹری لو کافی چارج کرنا پڑتا تھا بیٹری بھی مطلب انہوں نے زیادہ ایم یج کی نہیں تھی باقی کیمرا ٹھیک تھا لیکن بس زیادہ ٹھیک بھی نہیں تھا کہہ سکتے ہیں بس ایک دم ایوریج تھا بڑھیا نہیں کہہ سکتے کہ باقی نگیٹیو بھی اس کی یہ تھی کبھی نیٹ ورک اڑ رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی نیٹ ورک آ رہے ہیں بار بار اس کو ری اسٹارٹ کرو کبھی ہینگ ہو رہا ہے تو یہ ہینگ وغیرہ بھی کافی ہوتے ہیں سیمسنگ کے باقی میرا والا جو سیمسنگ گلیکسی جے سیون لیا ہے میں نے وہ کافی ہینگ بھی ہوتا ہے